हमरा एकटा श्यामजी भैया एकटा कैमरा मधुबनीमे जाके खरीदा देलक आओर ओ कैमरा हमरा जानके जपाल भऽ गेल ओकरा हम जे छै से अनलहुॅं फोटो घीची ओहि फोटोमे जे छै से मुँहे टेढ़ भऽ जाइत छलै ककरो किछु भऽ जाइत छलै मतलब ओकर लेन्सके सेटिंग तऽ गड़बड़ छलैए जे ठीकसँ फोटोए नहि अबैत छलैया ओकरा लगेलहुॅं ओकर लेंस बदलबेलहुॅं ओकर लेन्स बदलबेलहुॅं तकर बाद तऽ फोटो तऽ आबऽ लागल सीधा लेकिन वएह धुंधला आबऽ लागल हँ अन्तमे जाके जे छै से ओकरा कहलियै दोकानदारके यौ महाराज अहाँ की हमरा कोन कैमरा दऽ देलहुॅं हँ आ तकर बाद जाकऽ